हम जे व्यञ्जन बनबै छी आओर जहन हमर किओ सहेली सब कहै छथिन जे बड़ नीक बनल तऽ ई लागै छै जे कोना बनल हँ हुनको सिखबाक रहै छै जे कोना बनबै छथिन ई कोना तऽ हम इएह कहलहुँ जे हम तऽ किछु एहन करै नहि छी किछु भी सब्जी रहल किछु रहल तऽ कनी जे छै से धीमी आँचपर चढ़ेलहुँ धीरे धीरे बनल तऽ कनी जे छै से बढ़िआँसँ सिद्ध भेल आओर स्वादिष्टो बनल हँ ई जरूर हमर कमजोरी रहै छै जे कोनो भी सब्जीमे कने घीके देसी घीके प्रयोग जरूर करै छिए हँ मसाला बहुत कम खाइ छिए हमसब तऽ मसाला कमे दै छिए लेकिन तकर बादो जँ बनै छै किओ प्रशंसा करय छथिन तऽ कहलहुँ बस हमर खानामे इएह छै हमर भोजनमे इएह छै जे कनी धीमी आँचपर बनबै छिए धैर्यपूर्वक एकदम आराम आरामसँ बनैत रहै छै आओर कने घीके इस्तेमाल करै छिए